हम बहुत सारी तरीके के फल के पौधे उगाते हैं जैसे आम के पौधे को उगाते हैं नीम के पौधे को उगाते हैं और ये आंवले के पौधे को उगाते हैं नीबू के पौधे को उगाते हैं सीताफल के पौधे को उगाते हैं ये सब पौधे जो है फल देते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट फल देते हैं और जैसे कि सब्जी के पौधे को भी उगाते हैं जैसे मिर्चे का पौधा हो गया या फिर टमाटर का पौधा हो गया बैगन का पौधा हो गया तो ये ये सब्जियाँ देते हैं ये पौधे जो हैं सब्जियाँ देते हैं जो बिल्कुल शुद्ध सब्जियाँ होती हैं घर की सब्जियाँ होती हैं जो बाहर के केमिकल से हमको बचाती हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी सही रखती हैं इस तरीके के हम पौधे उगाते हैं